हैलो मैं उधमपुर दा बोल्लै नी ते अज्ज अ'ऊं तुसें पंज जि'ले दे नाम सनानियां ते सुनेओ ते पैह्ला आई गेआ रामनगर दूआ आई गेआ श्रीनगर ते जम्मू इक आई गेआ रेयासी होर बी बडे सारे न लेकिन मैं तुसें पंज सनाए क्योंकि पंज गै पुच्छे दे हे ते इसलेई मैं तुसेंगी पंज सनाए ते दिक्खेओ तुस एह् गलत होगे अगर ते दिक्खी लैएयो लेकिन में पंज तुसें सनाई ओड़े